بسیں ہمارے ملک میں ٹرانسپورٹ کا ایک بہترین ذریعہ ہے جب ہم کسی بس کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سامنے سے ایک بہت بڑا شیشہ دکھائی دیتا ہے بس کے اندر آگے کے حصے میں ڈرائیور کی سیٹ ہوتی ہے جو ذرا سا اونچی ہوتی ہے اس کے بعد پیچھے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے بہت ساری سیٹیں ہوتی ہیں اگر بس اے سی والی ہے تو اس کے شیشے دونوں طرف پیک ہوتے ہیں اور اس کی کھڑکیاں بڑی ہوتی ہیں اور اگر بس اے سی والی نہیں ہے تو کھڑکیاں چھوٹی ہوتی ہے جس کو ہم تھوڑا کھول سکتے ہیں یہ بسیں ڈیزل پر چلتی ہیں کرونا کے زمانے میں ہم سب کو بس سے اپنے گاؤں جانا پڑا تھا